اتر پردیش میں تعلیم کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے اگر کسی کلاس میں کسی اسکول میں کسی یونیورسٹی میں اگر کوئی ٹیچر بیمار ہے اگر کوئی ٹیچر ایسا ہے جو اسکول نہیں آ سکتا کالج نہیں آ سکتا ہے تو وہ آن لائن کلاس لے کر اپنی اپنے تعلیم کو اور زیادہ فروغ دے رہا ہے اور اچھے اچھے ٹیچرس کا اپائنمنٹ ہو رہا ہے اور ہر اسکولوں میں کالجز میں وائی فائی موجود ہے لائبریری موجود ہے تاکہ بچے وہاں جا کر اور زیادہ تعلیم حاصل کر سکیں وہاں فری وقت میں جا کے بکس کو پڑھ سکیں اور فونس بانٹے جا رہے ہیں ٹیبلیٹ دیے جا رہے ہیں لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے این جی او کھولے جا رہے ہیں تاکہ جو بچے پیسے دے کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جو اسکولس نہیں جا سکتے جو کالجز نہیں جا سکتے تو وہ این جی او میں جا کر اپنی تعلیم کو حاصل کر سکیں اور اور بھی لوگ اس کام میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں